हम जे मोबाइल लेलहुँ ओकर बैकअप ई सब जे छै तै सबके लअ कऽ हमरा होइए जे कि मोबाइल वापस कऽ दियै